म्हज्या बाबाक चित्रां काडपाक खूब आवडटाली म्हटल्यार म्हाजे इंस्पिरेशन म्हाज्या बाबा कडल्यानूत येयले जेन्ना हांव ल्हानपणान तेंकां चित्र काडटना पयताले तेन्ना म्हाका दिसले की हांवेन सुद्दां चित्रां काडची म्हण सो अश्या तरेन म्हाज्या मनान सुद्दां ती एक तरेची आवड निर्माण जाली आनी ही विशिश्ट वार्ली स्टायल जी म्हाका आव आवडटा ती युट्यूब विडियो पयताले हांव तेन्ना म्हाका वार्ली चित्रांची एक विडियो गावली सो थंयच्यान म्हाका ती चित्रां बरी दिसली तेन्नाच्यान म्हाका ती चित्र काडिनशी दिसली आनी त्या स्टायली विशयी म्हाका एक आवड निर्माण जाली